हाँ मैं भारत देश के पाँच राज्यों के नाम बता सकता हूँ पहला है राजस्थान उसके बाद उत्तर प्रदेश फिर है मध्य प्रदेश उसके बाद है अपना हरियाणा पंजाब गुजरात